हँ हेलो मतलब कोन चीजके मतलब गोल्डमे या सिल्वरमे कोन चीजमे लेबाक छल मतलब वेट ओकर बता देब अहाँ हमरा वेट या रेंज हमरा बता देब तऽ हम ओही हिसाबसँ अहाँकेँ बता देब अच्छा चौबीस कैरेटके लेबाक अछि तखनि अहाँके ओना सिक्सटी थाउजेंडके मतलब अहाँके पड़त ओ कैरेटमे लेबाक पड़त तऽ ओ अहाँके चौबीस कैरेटके लेबाक अछि तऽ ओ अहाँके साइजके ऊपर तऽ भारी पड़ि जायत अहाँके लगभग अहाँके ओ लाख रुपैआके आस पास अहाँके सेट भऽ जायत ओ चौबीस कैरेटमे तऽ ओ पोसिबल नहि अछि अहाँ मतलब ओहिसँ कममे लेब तऽ अहाँके अस्सी हजार सत्तरि हजारके आस पासमे भऽ जायत अहाँके बाइस कैरेटमे लेब तऽ हँ बनेबै तऽ अहाँ अपना दिशसँ आइडिया दिअ ओ आबिके अहाँके देखय पड़ि जायत केहन डिजाइनके लेबै से हँ जरूर हैआ एक मिनट ओ हम अहाँके ह्वाटसअप कऽ देब मतलब हम अहाँकेँ सेंड कऽ देलहुँ अहाँ देखबै कनि ओ अहाँके सेवेंटी थाउजेण्डके पड़त नहि हँ हँ ओ अहाँके सेटमे जायत तऽ ओनहिए आयत अहाँकेँ अलगसँ लऽ लिअ पड़त नहि ओहिमे तऽ सेट नहि हैत लेकिन अहाँके अलगसँ लेब तऽ अहाँकेँ ओहन बनि जायत अहाँके छप्पन सएके भरी पड़त अहाँके जाए भरी पड़त अहाँके मतलब चारि पाँच भरीसँ कममे तऽ नहि हैत अहाँके मतलब बीस हजार तक भऽ जायत ठीक छै हम अहाँकेँ ने डिजाइन पठा देब

हँ तऽ ओ अहाँके अलग अलगसँ लिअ पड़त ठीक छै हम अहाँसँ बादमे गप्प करैत छी